मेरी राय में योग शुरू करने की सही उम्र कोई निश्चित नहीं होती आप जब से चाहें जब आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तब से शुरू करें और जहाँ तक मैं ख़ुद योग की स्टूडेंट रही हूँ योगा की टीचर भी हूँ तो बच्चों को शुरू से योगा के बारे में सिखाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए ताकि वह छोटी उम्र से ही यह सब चीजें करना सु शुरू कर दे तो ही उनके फायदे के लिए बहुत अच्छा है और मतलब योग एक ऐसी चीज़ है जिससे कई बीमारियों का समाधान आसानी से हो जाता है जहाँ डॉक्टर की यह जो आधुनिक दवाइयाँ होती है जो भी होती है उन सबकी बजाय योग से कुछ ऐसे ही ऐसी बीमारी है जो हम आसानी से सही कर सकते नियमित नियमित लाइफ में योग को शामिल करके बॉडी लेवल सही रहता है बॉडी फिट रहती है सोचने समझने की शक्ति सही रहती है ब्लड सरकुलेसन बॉडी में सही से होता है साँस की प्रॉब्लम में आजकल देखा जाए तो योग हर जगह अपना अपनी आगे बढ़ रहा है हर कोई योग में अपना अच्छा दे रहा है और योग से शुरूआत करता है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि योग एक ऐसी चीज़ है कि आप घर बैठे इसमें कोई नुकसान नहीं है फायदा ही फायदा है आप आपकी डेली नियमित जो भी लाइफ है उसमें से एक घंटा या दो घंटे निकाले और योग को दें जिससे आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया होगी और कुछ हद तक बीमारियाँ भी आपके आस पास नहीं घूमेगी